नमस्ते क्या क्या सिलवाना है बताइए मेरे यहाँ तो बहुत सारे सब लोग है सील देने के लिए तैयार हैं

पाँच सौ रुपये पाँच रुपया है सौ रुपया है डेढ़ रुपया पेटीकोट है लहँगा का यह सब दो दो हज़ार तीन तीन हज़ार है पिको फॉल होता है जो भी जैसे आपको बताइए तो वही जो है वहीं हम करवा देंगे पचास रुपया पचास रूपया फाल लगवाई सौ रुपया पि पचास रूपया पिको का चलिए ठीक है कितना साड़ी लगवाना है आपको बताइए चलिए चार दो साड़ी कम कर देंगे और क्या मेरे यहाँ बहुत सारे सब लोग यही करवातें हैं बहुत बड़ा बिज़नेस पेटीपोट पेटीकोट कितना सिलना है चलिए ठीक है वह भी हो जाएगा नाप ओप अच्छे से दे दीजिएगा क्योंकि उससे बहुत दिक्कत हो जाती है नाप उप लेने में अभी जैसा ब्लाउज रहेगा वैसा ही आएगा नहीं आप ही दे दीजिए उससे अगर आप अस्तर लगाएँगे तो और ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब हम पचास सौ रुपया तो खाली अस्तर हो जाएगा तो इससे अच्छा अस्तर आप अपने को हिसाब से दे दीजिए नहीं वह भी आप ही दीजिए हम खाली लगवाते हैं हम फाल और अस्तर नहीं लेते हैं चलो दो चार दस रुपया कम कर देंगे और क्या इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा अगर आपको इच्छा है करवाइए नहीं तो दूसरी जगह देख लीजिए तो ठीक है तब दो चार दस रुपया कम कर देंगे क्योंकि इतनी में इतनी समय लगन है बहुत ज़्यादा भीड़ है तो कब चाहिए आपको हाँ ठीक है एकदम जैसे आपका ब्लाउज रहेगा वैसे फिटिन्ग आएगी और कब चाहिए आपको चलिए ठीक है बीस दिन मान लीजिए क्योंकि ज़्यादा है तो थोड़ा सा समय लगेगा ना चलिए ठीक है चलिए ठीक है ठीक है हो जाएगा पंद्रह से बीस दिन में आपके यहाँ पहुँच जाएँगे साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सब लहँगा ऊँहगा भी सिलवाना है अच्छा चलिए चलिए चलिए ठीक ठीक है ठीक है हो जाएगा ठीक है धन्यवाद ठीक है नमस्ते